जम्मू च बी हून केईं तरह् दे मल्टीप्लैक्स खुल्ले दे न जेह्दे च नमीं नमीं मूवीज लगदियां नमीं नमीं फिल्मां दर्शाई जंदियां न ते उत्थै अस जन्ने ते इं'दी सारें दियां टिकटां अलग अलग दे रेट अलग अलग न जियां फ्लोटिंग सिनेमा डल लेक ऐ बेब सिनेप्लैक्स ऐ के सी मल्टीप्लैक्स ऐ ते इं'दे च अस केईं बारी जन्ने आं फैमली कन्नै जन्ने आं ते उत्थै मूवी दिक्खन जन्ने आं अस ते पूरा मनोरंजन अस करने आं उत्थै जाइयै केईं तरह् दे सानूूं अंदर सनैक्स बगैरा बी अस उत्थै मूवी दिखदे दिखदे थेटर प्लैक्स बिच्च केईं बारी अस सनैक्स बी इनजाय करने आं ते मोस्टली अस संडे आह्ले दिन जां किसी छुट्टी आह्ले दिन प्लैन बनाने आं अपनी फैमली कन्नै ते उत्थै इनजाय करने ताईं जंदे आं